जोंनि खाथि खालायावथ' दाउ अमा मोसौनि डाक्टार गैया जोङो दाउ अमाखौ लायोबाबो बेमार आजार जायोबाबो जोङो जों मानसि जाग्रा मुलिखौनो फारमासिनिफ्राय बायनानै होफैयो आरो जोङो जुनादफोरनि गाबागावनि नेमफोरखौ नायनानै जोङो अमाफोरनो फुं फुङावनो आदार होबाय बा थाखोनै थाखोथाम आदार होबाय बा मोसौफोरखौबो फुङावनो जोङो फोथाराव खाहैबाय बा सानसुआव दै होनांगौ दै होबाय आरो जोङो सम लानानै माइहुङाव खाफैबाय आरो जोङो बिदिनो टाइम लानानै मोसौफोरखौबो थाब थाब गलिफ्राव अखा बांखा बा सानदुंबा थाब लाबोनानै दोनबाय आरो दाउ अमाफोरखौबो बिदिनो जोङो टाइम लानानै आदार होनानै दोनबाय जों बेबायदिनो सलिबोयो बेमार आजार जायोबा जोङो फारमासिनि डक्टर माबा मुलिखौनो होयो जों जेखौ जायो बेखौनो होयो बेजोंनो फोथाङो बेजोंनो थायो जों माबा डाक्टारखौनो मोनफेरखायाखै बा गैया जोंनि जायगायाव जोंनि जायगायाव गैखाया दाउ अमानि मोसौनि डाक्टार गैया दा बेनिखायनो जोङो जों जेरै एरै बायदि होन्नानै जों सान्नानै लायो मोसौ मोसा दाउ अमा जोंजोंनो थायोबा जोंनो आदर खालामोबा जोंनो अनोबा होन्नानै जोङो जों जेखौ जादों मुलि बेखौनो जों होयो आरो दाउफोरनोबो माइरं होयो बा माइ होयो बा ओंखाम होयो बिदिनो आरो जेरै अमानोबो अफ्रि गुन्दै थालेर रुनाय था सुमब्लि रुनाय बायदि रोखोम रुनाय बेफोरजोंनो होयै होयै जों फेदेरो दा बिदिनो बेमार आजार जायोबा माथो खालामनो डाक्टार एरियाव गैया नालाय बे जों जानाय मुलियानो फिसिनाव सलियो होन्नानै जों बेखौनो होनानै दोनो